जोङो जेनेबा मासे अमा फिसिनो आरो जेनेबा जोङो बाजारफोराव जेनेबा बुन्दा नङाबा बुन्दि बिदि अमा मासे जेनेबा बायबाय आरो बायनानै जों फिसायावसो बायो जेनेबा देरमा एबा दुइमाफोराव फानो आरो अमा फिसाखौ बे अमा फिसाखौ जोङो बायनानै लांनानै जेनेबा मोजाङै मोजां जायगाफोराव जेनेबा उन्दै समावथ' एसेबाबो मोजाङैनो जोथोन लानो नांगौ नालाय बिनि जेनेबा देहाफोरा जेनेबा गोजांनो मोननाङा गुसु जेनेबा गोरलै समाव एसे गुदुं गुदुं खालामनानै बेनो जानाय आदारफोरखौ होनांगौ थारमाने उन्दै समावथ' अफ्रि गुन्दैजों गुन्दैजों बांसिनानो जानो हाया बे गुन्दै गोरलैखौ जोङो बै एसे मिहि गुन्दैखौ जोङो ओंखाम संनानै जेनेबा गुदुं गुदुं जाहोनाय बेबस्था लानो नांगौ आरो गोरलै समाव जेनेबा बिराथ जोथोनैनो फेदेरनांगौ आरो जेनेबा उन्दै समाव जोङो जेनेबा फुङाव होबाय ने फुङाव होनोसै समाव जोङो गुन्दै मिहिखौ थारमाने माइरं एसे होनानै दोलो दोलो संनानै जाहोनांगौ बेनि उनाव आरो सानजौफु समावथ' आरो बेयो गुसु जाहैसिगोन नालाय हायोब्ला एसे एसे फुदुंनानै जाहोनांगौ आरो जेनेबा फुंनि समाव खनसे सानजौफुनि समाव खनसे बेलासिनि समाव खनसे बिदि जाहोनांगौ आरो गोरलै समाव ओमफ्राय जेला जायै जायै जेनेबा एसे देरबाय अमाया मास मोननै मोनथामसो जाबाय आरो जेनेबा बे मास मोननै मोनथाम समाव जोङो जानायखौ आरो एसे बेलेग होलायसिगोन आरो जेनेबा होनायनि गेजेरावनो बिदि थाखो थाखो स्टेप बाइ स्टेप जाहोनांगौ आरो अमा अ मोनसे मासे जुनाद फिसिनोबा आरो जेनेबा बिनिफ्राय जोङो माब्लाबा जोङो जिब जुनार फिसिनायावथ' बबेबा बायदियाव माबाफोरा बेमार आजारफोर फैयो ना खायसे बायदिया जाया देसुन दि खायसे बायदिया बेमार आजार जायो जेनेबा बिदिनो जोङो माब्लाबा खायसे अमाया अफ्रि जाया अफ्रि होयो नालाय अफ्रि गुन्दै बा ओंखामखौ जोङो संनानै होयो खायसे अमाया अफ्रिबो जाया अफ्रि जायाबा जों जेनेबा बेजों बे अमाया जेनेबा माबायदि जानानै मोजां मोनो बेफोरखौबो मोजां मोनो बेफोरखौबो नायनांगौ आरो जेनेबा खायसे ओइ मैगं मैगं मैला जेनेबा आलु बिगुर जेनेबा जों जानाय मैगंखौनो जों साफायै जेनेबा बिगुरफोरखौ जाहोनो हानायबायदि मैगंफोरखौ जोङो बै ओंखामजों संफानानै होयो आरो बे ओंखामजों संफानानै जोङो स्टेप बाइ स्टेप फुङाव खनसे सानसुआव खनसे आरो बेलासियाव खनसे होनानै जाहोयो जोङो माब्लाबा जेनेबा बिदि जाहोनायावनो अमाफोरा बबेबा बायदियाव जेनेबा खृमिफोर जायो ना खृिमि जायोबाथाय जोङो अमा आदारखौ जाया जाया मिथिबाय जोङो जे नुबाय बिनि देहाया माइबा प्रब्लेम जाथारदों होननानै जोङो मोजाङै नायनानै जेनेबा जों खाथिनि डक्टर जेनेबा भेटेनारि नङाबा ए डक्टरफोरनावनो थायो ना बे मुलिफोरा बबेबा बायदियाव खृमिनि होबाय बबेबा बायदियाव हजमनि होबाय बबेबा बायदियाव लोमजानायफोरनिबो थायो ना लोमजायोबो बे लोमजानायनि होबाय होनानै जोङो बिदिनो माबाफोरखौ बेरामफोरखौ सोखायो आरो सोखानानै जोङो बिदिनो स्टेप बाइ स्टेप गिदिरथार जायोब्लाथाय अमाया बारा आदारखौ जाया आरो जानायालाय ओमफ्राय जों एरैहाय खननैयै होनोबो हायो जेनेबा एसे फुं समाव एसे सान जौनानै खनसे होबाय ओमफ्राय बेलासिआव खनसे होबाय बिदिनो जोङो अमाखौ जोङो बोसोरावनो जेनेबा दस हाजार बार' हाजार फन्द्र हाजार बिदि जालायनाय फेदेरनो हायो आरो बे अमानि फैसाजोंनो जोङो जों जिउ खुंनो हायो आरो थारमाने फरायनाय बायदिसिना बबेबा बायदियाव फैसाफोर गैयाबाथाय बेखौ जों फाननानैबाबो माबानो हाबाय आरो बेखिनियानो